इहाँक लोग प्राइभेट इस्कूल बड़का इस्कूलकऽ पसन्द करै छै सरकारी इस्कूलके नइँ पसन्द करै छै जबकि सरकारी इस्कूलमे भी अब बहुत अच्छा शिक्षा मिलै छै सरकारी इस्कूलमे बहुत सारा सुविधा आबि गेलै जे प्राइभेट इस्कूलमे भी छै प्राइभेट इस्कूलमे तऽ अब उतना भी नइँ छै जितना आब सरकारी इस्कूलमे छै सरकारी इस्कूलके भी बच्चासब बहुत सारा जगहमे आगे बढ़ै छै सरकारी इस्कूल ही मतलब सबसँ पहिले अऽऽ ऽ ऽ अपन शिक्षा ई सब मतलब आगे बढ़लै क्षेत्रमे आगे बढ़लै ओकर बाद लोग लेकिन सोचै छै कि बड़का इस्कूलमे जेबै तऽ ज्यादा पढ़बै ज्यादा अच्छा शिक्षा अयतै लेकिन अइसन नइँ छै कुछ नइँ छै अइसन बड़का इस्कूलमे भी वैसे ही होइ छै जइसे छोटका इस्कूलमे तऽ फिर भी बहुत सारा अनुशासनकऽ साथ बच्चा पढ़ै छै लेकिन बड़का इस्कूलमे सब रहै छै से एकदम अमीर सब घरकऽ बच्चा सब रहै छै जे कि पढ़ाइक अलावा आओर सब काम करै छै पढ़ाइए करेबे नइँ करै छै आओर इहाँके उतना भी शिक्षा ओतऽ नइँ छै लेकिन कभी कभी कोइ कोइ सर अइसन छै कि जे अच्छा पढ़ाबै छै